السلام علیکم کپڑا دھلوانا ہے پانچ چھ جورا ہے عید سے پہلے یہ دھلوانا ہے پانچ سو کر دیجیے نا

چھ سو ایک ہزار میں ہوگا کر دیجیے نا پلیز سات سو کر دیجیے نا ساڑھے سات سو میں پانچ چھ جوڑا ہے بے کیا پلیز کر دیجیے نا کچھ زیادہ نہیں بول رہے ہیں آپ ساڑھے سات سو میں کر دیجیے گا تو ٹھیک ہے کر دیجیے ٹھیک ہے السلام علیکم